हिंदी भाषा पर संस्कृत या अंग्रेजी जैसी दूसरी भाषाओं का असर वैसे तो बहुत हद तक हुआ है हिंदी भाषा पे संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत का उतना प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि संस्कृत तो खुद हमारी एक देवलिपि भाषा है जो बहुत ही पुराने समय से बोली जाती है जिसको देवता तक बोलते थे तो वो उसका प्रभाव नहीं पड़ा हिंदी की उत्पत्ति तो खुद उससे हुई है लेकिन अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ा हिंदी भाषा पे और किसी भाषा का मैं नहीं मानती कि प्रभाव परा होगा क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसको ना केवल अपने देश में मान्यता प्रदान करें क्योंकि हर देश में बोली जाती है अगर किसी व्यक्ति को अगर किसी बड़ी कंपनी में ऑफिस में या कोई अच्छी नौकरी प्राप्त करना है तो उसको अंग्रेजी आनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपने हिंदी बोली तो आपको एक ऐसा इंसान समझा जाएगा कि भाई इसको पढ़ा लिखा नहीं इसको अंग्रेज़ी नहीं आती यानी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है बस साधारण पढ़ा लिखा है तो आजकल की भारतीय की एक ऐसी सोच बन गई है कि आपको अंग्रजी आनी ही चाहिए अगर आपको अंग्रेजी नहीं आई तो आप दूसरे लोगों से दूसरे देशों से पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं हिंदी भाषा हमारी सबसे पुरातन प्राचीन भाषा है जो कि बहुत अच्छी भाषा है सबसे सरल और स्पष्ट भाषा है अंग्रेजी इसके कहीं किसी भी तरीके से लाइन में नहीं लगती लेकिन एक अंग्रेजी भाषा ने उस पे काफ़ी हद तक प्रभाव डाल दिया है